ओना तऽ हम बहुत पोथीके कथा सुनने छी लेकिन ओहि मे सँ हमर एक कथा बहुत प्रिय अछि जे हमरा बहुत नीके लागैया जे कथा हमरा हमर दादीके द्वारा सुनायल गेल रहय जाहि मे एक किसानके गरीब देखायल जाइ छै जाहि मे एक किसान रहै जे बहुत करी मेहनत करै छै आर अपन काज ईमानदारीसँ करै छै आर ओ ईमानदारीके कारण ओकरा नीक फलो भेटै छै जाहिके कारण ओ गरीबसँ बहुत धनवान भए जाइ छै लेकिन आसपास के किसान जे छै ओकरा सँ जलै छै से ओकर कारण जे छै सबटा फसल जलाय दै छै आर ओकरा नष्ट करै के कोशिश करै छै लेकिन ओ ओकर ओतऽ फेर अच्छाई के फल किसानके भेटै छै जे भगवान ओकर साक्षात भगवान आबि कऽ ओकर मदद करै छै जाहिमे ओकर जे चीज नष्ट भेलै रहय ओकरा वापिस दए कऽ